स्वास्थ सम्बन्धी जे इहाँ प्राथमिक उपचार केन्द्र है सरकारी उहाँ मतलब छोट मोट इलाज तऽ हो सकैए लेकिन जे बड़का इलाज के लेल हमरा सभके इहाँ कुछ ब्यबस्था न है जइसे कि कोइ जइसे कि इहाँ पर सर्दी खाँसी के भी अच्छा से दबा न मिल पबैए कभी कभी कभी हाथ पैर टूट गेल ओकरा लेल बाहरी प्राइवेट मे जाइ पड़ैए ई एकरा लेल न हमरा सभके बढ़िऑं मतलब स्वास्थ ब्यबस्था के जरूरत है जेकि सरकार अच्छासे पूरा न कर पा रहल है इहाँ न अच्छा मतलब दवा के ब्यबस्था है न अच्छा बिछावन है न अच्छा रहै सहै के ब्यबस्था है न साफ सफाइ अच्छा ढङ्ग से हो रहल है सभ तऽ कागज पर सभ हो रहल है सरकार के लेकिन इहाँ वास्तविक रूपमे कुछ न हो रहल है इहाँ अच्छा से अऽ मतलब सन्साधन है एम्बुलेन्स एकैठो है एम्बुलेन्स दो तीन होइ के चाही शहर ब्लॉक बड़का है इहाँ कुछ भी बढ़िऑं उपचार के लेल हमरा सभके शहर के ही मुँह देखे पड़ैए